जंहिंमहिल असां नंढा हूंदासीं ऐं असांजे घरु लाइट ब बंदि थी वेंदी हुई त असां कोठे ते वञी सुम्हंदा हुयासीं कोठे ते वञी सुम्हदां छो की हुते छो की घर में त जाम गर्मी हूंदी हुई ऐं ऊन्हारे जो महीनो हूंदो हुयो त असां मथे वञी करे सुम्हंदा हुयासीं ऐं हुते मथे सुम सुम्हण जे लाइ असां आकाश में जंहिंमहिल ॾिसंदा हुयासीं त हुते जाम सारा तारा हूंदा आहिनि ऐं चंडु हूंदो आहे असां हुननि खे ॾिसी ॾिसी सुम्हंदा आहियूं ऐं सुम्हण जी सुम्हंदे असां पहिरों ॻणंदा बि आहियूं की घणा तारा आहिनि ऐं कहिड़ो तारा कहिड़ो शेप थो ठहे ऐं शूटिंग स्टार वेंदो आहे त उहो बि ॾिसंदा आहियूं ऐं छा छा कॾहिं कॾहिं हाथी ॾिठो हुयो घोड़ो ॾिठो हुयो ता तारा ते ठहियल ऐं कॾहिं कॾहिं त जाम सारा भॻवान बि ठहियलु मिलंदा आहिनि जीअं भोलेनाथ भॻवानु गणपति भॻवानु ईअं सभ बि ठहियल मिलंदा आहियूं ऐं घणा तारा ईअं बि हूंदा आहिनि उहो जेका चमकंदा आहिनि ऐं घणे टे तारा ईअं हूंदा आहिनि जेका गॾ ई हूंदा आहिनि उहो ॾिसण में बि जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं सॼो कारो कारो आकाश हुन में सॼियूं मस्तु भरियलु भरियलु तारा हूंदा आहिनि ऐं चंडु हुन ऐं विच में उहो राति जो नज़ारो जाम सुठो लॻंदो आहे ऐं ईअं सभु ॻणंदे ॻणंदे ॻणंदे असां निंड बि कंदा आहियूं पर निंडु कंदे कंदे हुते निंड बि जाम सुठी ईंदी आहे उहो निंड राति जो मस्तु ईंदी आहे ऐं सुब सुबुहु थींदे ई असांजा जाॻ ॼागजी वेंदा आहियूं